ट्रॅकिंगाकचे सुवातेर हालीं पयलीं परस चड कोयर दिश्टी पडटा हें सामकें खरें कित्याक पयलीं काळान आमच्या वेळार जेन्ना आमी हायकाक म्हुणून वतालीं तेन्ना उदकाची बाटली घरा कडल्यानूच भरून व्हरतालीं आनी खावपाचो डबोय घरा कडल्यान आई आमकां करून दिताली सो ताका लागून स्टिलचे डबे जो परत घरा हाडपाचो उदकाचो पेलो आनी उदकाची बाटली जी घरा कडल्यान आमी व्हरताली ती परत हाडपा खातीर व्हरताली म्हुणटकूच ज्या सुवातेर आमी वता थंय आनी कोयर उडोवपाचोय गरजूच पड नाशिल्ली पूण आतां प्लास्टीक आमच्या जिवनान सामकें भरसल्ल्यान आतांचीं भुरगीं आनी आतांच्यो आवयोय केन्ना केन्नाय तांकां वता आसतना खाण करून दिवकूच जाय अशें गरज ना म्हणटा आनी तीं भुरगीं खाणाचीं तूं दिवं नाका आमी भायलें खाता म्हणटा सो जेन्ना हॉटॅलांतल्यान आमी तें ऑडर करून घेता तेन्ना तें प्लास्टीक आयदनानूत दिल्लें आसता म्हुणू तें प्लास्टीक आयदन परत दुकानार पावो जाय परत हॉटॅलार पावो जाय अशें आसना सो चडशे लोक खातात तातुतलें आनी तें भायर थंयच उडोवन येतात ताका लागून बाटल्यो ज्यो उदकाच्यो आसा ताजो कोयर चड डिश्टी पडटा आनी मागीर व्हांवून तो उदकाच्या हातून वता उदकान वता आनी थंय बुरशें जाता आनी ट्रॅकिंगाक वता आसतना आमकां जे व्हरताले तांचें सामकें कडक इस यें आसतालें इस्ट्रकशनां आसतालीं की आमी झाडां पेडांनी वता सुकण्यां मदीं वतात थंय तांकां त्रास दिवंक वचना तांकां लागून आमकां कितलेशेच आमी जगपाक तांची मदत आसा आमकां सो आमी तांकां त्रास दिवंक जायना आमी तांकां जाता तितलो त्रास दिना आसतना हायक आनी ट्रॅक करपाचे अशें इतले कडक शब्दानी आमकां सांगिल्लें आसतालें सो आमी झाडाचीं पानां तोडटना सुद्दां विचार करून तोड तोडटलीं म्हणजे तोडूं काय नाका अशें विचारून आनी ताका लागून कोयराची जब ची जबाबदारी आमचेर खूब आसताली आनी वता आसतना आमी पिशवी व्हरताली जर कोयर जालोच चुकून जालो किदें जालें खालें एक तरेचें किंवां जें जमनीन भरसतलें अशें सुद्दां खालें जाल्यार तें परत हाडून आमच्या कोयराच्या जाग्यार उडोवपा खातीर आमी तश्यो पिशव्यो घेवन वतालीं आनी नितळसाण उरपा खातीर आमी ते रानान नितळसाण उरपा खातीर जे नग भायर उडोवपाची गरज ना असले नग आमी घेवन गेल्यार जाता आनी चुकूल व्हेलेच जाल्यार ते परत हाडून कोयराच्या जाग्यार उडोवपाची जबाबदारी घेवकूच जाय वता आसतना झाडां पेडां दाखोवन कसले तरेचीं झाडां त्याजो वखदाक उपयोग किदें बारीक बारीक बारीक सकल पांयां कडेन कसले तरेची जिवाळ मेळटा अशें सगळें दाखयत आमकां व्हरताले आनी आमीय बी तें दाखयत भुरग्यांक व्हर दाखयतालीं व्हरता आसतना कोळ्याचें वेगळ्या तरचें जाळें व्हडलो कोळी ताचें केदें व्हडलें जाळें आसतालें अशें पळयत वतालीं आमी आनी वता आसतना तांकां ह्या सगळ्या सैमांक लागून आमची जीण कशे तरेन बरी चलता हाजी परत परत जाणीव करून दितालीं म्हणजे जाका लागून आमी हायका वचप आनी मोठ्ठ्यान गाणी लावन आवाज करप आनी कोयर थंय वडप आनी परत येवप अशें जावंक दिवं जायना हें परत परत भुरग्यांच्या तकलेन आमी घालतालीं